तुमचें जिणेंत सपन कितें आशिल्लें म्हणल्यार तुमकां कितें जावपाक जाय आशिल्लें म्हाका एक टिचर जावपाची आशिल्लें शिक्षिका हांवे ग्रेज्युएशन केलां बी ए इन मराठी पूण हांवें बी एड करूंक ना म्हाजी आर्थीक परिस्थितीक लागून म्हाका फुडें शिकपाक मेळुना पूण म्हाका शिक्षिका जावपाची म्हाजें खूब सपन आशिल्लें आजून सुद्दा आसा